नैजिसे डिसेम्बर जिगुजौ गुजिदाइन नै एप्रिल नै रोजा से से जानुवारि नै रोजा थाम थाम जुलाइ नै रोजा नैजिसे जिबा जुन नै रोजा से